हेलो दीदी यइ कोन महिनाके मूँग होइ छै यौ मइ महिना मूँग होइ छै कातिक महिना तऽ धान होइ छै यौ गहूम होइ छै हँ कटै छै देखिऔ बैसाख महिना नहि गहूम होइ छै कातिक महिना गहूम बुनै छै ने बैसाख महिनामे गहूम कटै छै ने फेर गहूम कटै छै तऽ मकइ रोपै छै हुँ

मकइ नहि रोपै छै अथी आओरमे बैसाख आओरमे तीने महिनामे दैए अखाढ़मे जेठमे मकइ कटै छी हुँ आओर तकर बाद मूँग होइ छै मइमे फेर हेबे मइमे मूँग होतै मइ जून जुलाइमे फेर धान होतै इएह छै कोन महिनामे धान होइ छै मकइ होइ छै सबके अपन अथी बताउ आम होइ छै आम अगिला महिना अखाढ़ महिना कटै छै हँ धान कटै छै माघ अथी आओरमे माघमे माघ आओरमे कटै छै ने अगहन आओरमे अगहन आओरमे कटै छै फेर ओकरा रोपा होइ छै अथीके पटुआ होतै आब कटतै तऽ भादो महिना कटतै अखाढ़ आओरमे कटतै आओर तऽ मूँग भेलै तऽ मूँग फड़ी देलकै मूँग टुटतै अँए आब खेत लोक चास करतै तऽ धानके बिच्चा आओर गिरेतै गहिँरकाके उँचकाके एक महिनाके बाद गिरेतै आब तऽ गहिँरकाके नहि गिरेतै बिच्चा उँचकाके तऽ एक महिनाके बाद गिरेतै कतेक तऽ बड़ा भए गेल आब तऽ लोक खेत अथी फ्रेश करिके बिच्चा आओर रोपतै आओर कतेक हेबे उँचका धान उँचका खेतके धानके बिच्चा आओर गिरेतै आओर कतेक गहिँरकामे रोपतै हुँ हँ अखाढ़से तऽ अखाढ़से अथी गिरतै ने खाद तब फेर मूँग तऽ टुटत तकर बाद लोक धान रोपा शुरू करि देतै इएह छै कोन महिना धानके टुटि भए गेलै अगहन महिना भेलै कतेकके देखै छिए खेत चास भए गेलै तब गहीँरकाके लोक खेत रोपतै ने गहिँरकाके गहिँरकाके आब रोपल जएतै आँ हँ तऽ इएह तऽ लोक लोक बटिआ लोक कतेक कतेक मनकुट करै छै कतेक सुदभरना करै छै तब सुदभरनोमे देखै छिए लोक करै छै ने कतेक लाख टकामे लै छै कतेक पचीस हजारमे खेत लै छै अपन सब अपन खेत करै छै हुँ हुँ

देखिऔ हमरा छै बटिआ कतेक होइ छै सुदभरना लै छै मनकुट लै छै अपन कोइ धान रोपै छै तऽ कोइ पटुआ छै तऽ बुनले छै तऽ पटुआ तऽ अखाढ़ महिनामे ने खेत भादो महिना होइ छै पटुआ हँ ठीक ठीक